आमच्या समाजा खातीर गांवांतल्या लोकांक ते अशे प्रवास सुदारपा खातीर आमकां पंचायती कडेन उलोपाक पडटलें ना जाल्यार जशे की आमचो पळय रस्ते भरपूर पाड जाल्ले जाला रस्त्याक सगळ्या सायडीन फोंड पडले आसा ताका लागून आमच्या हांगा बसी सुद्दां येना बसीक येवपा सुद्दां त्रास जाता ताका लागून आमकां बसी धरपा खातीर पांच किलोमिटर गांवा साकून चलत वचचें पडटा हांगा चलत वचून थंगा बस धरपा पडटा सकाळचे बस आसल्या सकाळचे सातांक बस आसल्यार आमकां चाराक उठून उठपाक पडटा